खेल खेलने से लोगों को ग्रामीण में बहुत ज़्यादा लाभ होता है जैसे कोई आदमी ग्रामीण लेवल पर खेलता है तो उसको शारीरिक एवं मेंटली लाभ होता है उसके अलावा ग्रामीण लोग खेलते हैं तो वह गाँव गाँव लेबल पर खेलते हैं तो उसको गाँव लेबल तक के पहचान हो जाता है उसके अलावा वह ब्लॉक लेवल पर या पंचायत लेबल पर खेलता है तो पंचायत लेबल पर पहचान हो जाता है उसके अलावा अगर वो डिस्टिक लेबल या स्टेट लेबल पर करता है तो स्टेट लेबल पर पहचान हो जाता है आदमी को उसके अलावा वह अपने शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ होता है कि कुछ आदमी जैसे ग्रा ग्रामीण लेबल पर टूर्नामेंट खेलता है तो उसमें उसको अच्छी खासी इनकम हो जाती है उसके अलावा और और कुछ बहुत कुछ भी मिलता है मिलता है और बहुत अच्छा खेलने लगे बहुत ज़्यादा कुछ अगर हो जाता उस डिपार्टमेंट में जैसे कोई क्रिकेट खेलता है क्रिकेट हम बहुत अच्छा फील्डर बन गया है बॉलर बन गया या फिर वह बहुत अच्छा है बैटर ही बन गया तो वह अपना प्रोफेशन प्रोफेशनल बना सकता है वह जाकर वह डिस्टिक या फिर स्टेट रनजी और कुछ बहुत कुछ खेल सकता है जो कि उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उससे अच्छी खासी इनकम भी होगी अच्छा खासा पहचान भी बन जाएगा अपना उसका प्रोफेसर हो जाएगा जिसमें वह अपना नाम शोहरत सब कुछ पा सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए और वह बहुत अच्छा खेलता है तो वर्ल्ड लेबल पर खेलेगा जिससे उसे बहुत पैसा मिलेगा जैसे कोई अभी आदमी जैसे अच्छे अच्छे क्रिकेटर है जो कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी हुए कोहली हुए यह सब लोग को आई पी एल में अच्छे अच्छे इनकम देकर और लिया गया है जो कि किसी कंपनी के तरफ़ से या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ़ से खेल रहे हैं उसको बहोत अच्छे पैसे जैसे कुछ कुछ करोड़ों कमा रहे हैं लाखों करोड़ों में इनकम होगा जो की उनके लिए बहुत अच्छा होगा जो होगा उनका नाम भी होगा उसके अलावा उनको अच्छी का अच्छी पहचान खेल में होता है और अच्छे खेलते हैं उनको मल्टीनेशनल कंपनी के प्रचार में भी बहुत अच्छा इनकम का सोर्स हो जाता है अच्छी अच्छे खासे ब्रांड बना दिया जाता है जो कि अच्छी खासी इनकम देते हैं इसके अलावा वह मेंटली फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाते हैं हैं और भी बहुत कुछ लाभ होता है जो कि खेलने से भी मिलता है